मी जम्मू दा लोकल डोगरी बोलने आह्ला बंदा आं इक दिक्खो म्हाराज अ जादा डोगरी ते में तु'सेंगी सनाई निं सकदा इ'यै सनाई सकनां कि जि'यां पैह्ले पराने जमाने च ब्याह् होंदे हे समझो चार चार चार चार दिन ब्याह् होंदे हे इ'यां पैह्ले रेह् जि'यां चार जि'यां बरात जंदी ही ते जि'यां कुड़ी आह्लें दे घर बरात जंदी ही इक दिन उत्थै रौंह्दी ही फ्ही दूए रोज इक दूए रोज उत्थै रौंह्दी ही राती फ्ही दूए रोज वापस औंदी ही दूए रोज कुड़ी औंदी ही मुड़ा औंदा हा फ्ही ओह्दे बाद धाम होंदी ही फ्ही ओह्दे बाद इक दिन होर धाम जादा होंदी ही कन्नै जेह्ड़े पैह्ले ब्याह् होंदे हे ओह् अट्ठ अट्ठ दस दस दिन इ'यां गीत गूत साढ़े जि'यां इत्थै गांदे डोगरी रीति रिवाज कन्नै चलदा कि कुसै दे घर जि'यां ब्याह् होंदा पिछले जमाने के पानी बड़े दूर दूर होंदे हे साढ़े लाके च खास करियै जि'यां सारे बंदे इक ओकड़े घरा दा आईआ इक ओकड़े घरा दा आईआ उ'नेंई पानी लैनेई समझो सारे इ'यां गै स जि'नें गी छबील छबूल आखदे जि'नें गी या ड्रम आखदे अजकल उं'दे ओह् उ'नें गी ओह् समझो इ'यां इक दूर जाना पौंदा हा पानी लैने गी इ'यां दरेआ गे उट्ठी जां खूह गे उट्ठी इ'यां पानी लैन्ने गी इ'यां इक फेरा में लाया इक दूए ने लाया इ'यां दस पंञ सत्त इ'यां पंञ सत्त दस बंदे होई गे किट्ठै चलो कुसै दे घर इ'यां कुड़ी दा ब्याह् आई गेआ उत्थै दस दस फेरे लोआई ओड़े जे इ'यां बा बालन बूलन इ'यां बालन किट्ठा करदे लकड़ियां आक्खदे जि'नें गी ओह् लैने गी चली गे ओह्दे बाद इ'यां दूर दूरा इ'यां गड्डियें दे रस्ते नेहे होंदे इ'यां पैदल जाना पौंदा हा दूए दूर पार इ'यां पैदल इ'यां दस दस किलोमीटर परां इ'यां राशन आहन्ना पौंदा हा चार चार दिन लग्गी जंदे हे इ'यां पैह्ले रोज गे कुतै चौल लेई आंह्दे दूई बारी होर किश लेई आंह्दा इ'यां अम्म फ्ही ओह्दे बाद इ'य़ां समझो जि'यां थोह्ड़े रोजें च ब्याह् होई जा कोई बी कम्म काज होंदा उंदे घर दा इ'यां करोआंदे हे